हाँ हाल ही में कुछ दस दिनों के अंदर मैंने एक पंखा खरीदा है ओरिएंट कंपनी का पंखा की बैनडींग ख़राब हुई है पंखा स्लो चलता है लाइट भी ज़्यादा खाता है हवा नहीं देता है एकदम ख़राब किस्म का पंखा है मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आया पंखा इतना घटिया पंखा मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खरीदा और आज के बाद ओरिएंट कंपनी का पंखा खरीदूँगा भी नहीं मैं